सुकांती ममता महेश शनाया उशा श्रीकृष्ण संकेत श्रीजीत श्रिनेश शिल्पा नेहा रजनी रोहिदास दिलीप पुषा शशांक दिप्ती श्रेय शिला रमकांत सिद्धिराज अंजली अभिषेक विद्या बिना सपन प्रितीदास पंडरी ऑस्टीन सावियो पावलू एलविना पिटर आग्नेलो एंड्रू मारिया मिलाग्रीन अनुष्का सानवी ग्लक्षा वैभवी सुजाता आकाश गोविंद गौरांग गौरव वृद्दी नरेश प्रकाश परेश कमलाकांत सुर्याकांत गौरेश दिगंबर वैभव राजू राजेश ममता आकाश सुदा निलीमा महिमा राम श्याम व्यंश आयरव श्रुतीका प्रताप श्रेया मनजुशा सुरेका महेश रजनी शिला